पंज मई उणिवीह सौ असीं वीह डिसंबर उणिवीह सौ सतहतरि पंद्रहं सप्टैम्बर उणिवीह सौ अठासी ॿ नवम्बर ॿ हज़ार ॿ सत जनवरी ॿ हज़ार अठ